भैया मुझे आधारताल अब यहाँ से मतलब मेरे को रानीताल जाना है कितना पैसा लोगे आप हलो

ओके भैया जैसे मैं रा वो मदलमहल मुझे स्टेशन जाना हो तो मैं रानीताल से सीधे मदलमहल के लिए दूसरी ऑटो लूँ कि आप जैसे मदलमहल मुझे स्टेशन छोड़ सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा और जैसे मुझे यहाँ से घर घूम के जाना है क्या एक्चुली मेरे को ये किसी और को पिक करना है तो वहाँ से अगर आप जैसे अपना सिविल लाइन साइट से घूमते हुए अपन को एक जन को पिक करके फिर जाना हो तो आप कैसे मतलब उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे क्या

अच्छा मुझे जाना है इंदौर तो वो मुझे क्या जैसे जी तो मैं यहाँ से मदलमहल से भी ले सकता हूँ और मेन स्टेशन से भी ले सकता हूँ तो आप बताइए क्या है ये इस मेन स्टेशन पास पड़ेगा की मदलमहल स्टेशन पास पड़ेगा क्योंकि मेरे को सिविल लाइन नहीं जाना

अच्छा नहीं मैं मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे सिविल आप मेरे को यहाँ से पिक कर लें तो मुझे सिविल लाइन जाना है सिविल लाइन से एक जन को और पिक करके मुझे ट्रेन पकड़नी है इंदौर के लिए अब वो ट्रेन आती है मदनमहल में भी और मेन स्टेशन में भी वो जो सिविल लाइन है वहाँ से मदनमहल पास पड़ेगा कि मेन स्टेशन पास पड़ेगा तो एक काम करिए आप मुझे आप यहाँ से सिविल लाइन लेके चलिए वहाँ से मुझे मेन स्टेशन में छोड़ दीजियेगा इसका कितना लेंगे आप चलिए ठीक है भैया